हेलो नमस्ते भाइ मतलब आपसे हम सम्पर्क करना चाहते थे आँ करैत रहै बहुत दिन से अँ ठीक छी सम्पर्क केलिऐ रहऽहमराके राजगीर घूमना छी हमे पहिला हम पहिले बिहारेमे रहिते रहिऐ अररिया डिस्ट्रिक्टमे आब हम शिफ्ट भए गेलिऐ देल्हीमे इसलिए हमराके घूमना छी राजगीर हँ बुझलिऐ

हँ हँ हँ इहा सब तऽ घूमना छी आओर ई राजगीरके बारेमे सुनलिऐ वहाँ जे ई कोनसा वृक्ष कहै छी हँ हँ इहा बारेमे सुनलिऐ फेसबुकमे सुनलिऐ इहा हमरा घूमना छी आओर बुद्ध भगवानके भी टूरिस्ट करना छी हँ इसलिए हमहूँ तऽ हँ हमहूँ तऽ बिहारेसँ छी इसलिए हमरोके भी घूमना छै बिहारके अच्छा से हँ हँ हँ इसलिए हम सम्पर्क केलिऐ कि देखिऐ अननोन आदमी छी लेकिन बात भए जेतै तऽ अच्छी वाली बात छी कोइ दिक्कत हँ इसलिए मतलब साथेमे एबै मतलब घुमाए देबै अहाँ साथमे हमराके हँ भाइ समझकर घुमा देबए हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ मतलब हँ पाण्डु पोखरि हमरा जाना बहुत जरुरी छै पाण्डु पोखरि देखना छै आओर बुद्ध भगवानके बुद्ध भगवानके मन्दिर भी देखना छी हँ मूर्ति छै हँ हँ इहा सब तऽ देखना छी हँ इहा सब तऽ देखना छी

ठीक हँ हँ हँ हँ हँ टिकट बर्थ बहुत जल्दी बनाए लेबै कम्पनीसँ थोड़ा मैनेजरसँ बात करबै आओर बिहार भी जाना छी घूमने घुमएके वास्ते हँ छुट्टी छुट्टी मिल जेतै कोइ दिक्कत नहि हेतै पन्द्रह दिनके लए लेबै आओर कहबै की आओर कहबै वर्क फ्रॉम होम चाही हमराके दए देतै आओर हमराके वहाँ ई भी जानना छै वहाँ होटल आओर रूमके सुविधा छै ने जैसे घूमना छै वहाँ घूमना छै वहाँ रूममे रहना छी अगर यहाँके अगर यहाँ घरमे रहबै तऽ खर्चाके कोइ दिक्कते नहि छै ओतना खर्चा नहि हेतै हँ हँ हँ हँ ठीक छी भाइ ठीक छी हँ हँ